सोलोंथाइया साफ्रोमनिबो गोनां ओह सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जिउआव दावगानो हाया सोलोंथाइ नङाब्ला जोङो जिवआव आन्दायनो हागौ बियो ओम साब बेखौ साफ्रोमबो सुबुङा मिन्थिखायो जोङो सोलोंथाइ आरो सोलोंथाइ लानायाव गोबां ओह जेंनाफोर नुजाथिदों आरो बैफोर जेंनाफोरनि मोगा मोगि बेफोरनो जादों ओह जों जेब्ला ओह उन्दै उन्दै अब्ला बै समाव जोंनि ओह फोरोंगिरि बिथांमोना जोंनि फोरोंनायाव ओह फोरोंनायाव बेफोरबायदिनो ओह ओह दुखु खस्थ' आरो जारला बेबायदि थासारियाव गोलैयोमोन अब्ला बै समाव जोंनि गारजेन आरो जोंनि न'खरनि सुबुंफ्रा मोजां आरो मोजां ओह स्कुल बेफोरबायदियाव ओह एडमिसन खालामनो बेबायदिनो ओह प्रब्लेमफोर नुजाथियोमोन आरो जेब्ला जोङो ओह थाखो द' अब्ला बै थाखो द'आव जोंनि ओह थाखो द' मोनोमोन अब्ला बे एमइ स्कुलआव जोंनाव बेबायदि ओह सरकारि फरायसालि नङामोन आरो बे सरकारि फरायसालि नङियाव ओह माखासे जेंना नुजाथियो बेफोर जेंना नुजाथिनाय थासारिया मोगा मोगि ओह जाबोनो मोन्दों आरो नोगोरारि ओह आरो गामियारि फरायसालि होनोब्ला गोबां ओह बेबायदि फाराग दङ नोगोरारि होनोब्ला जोङो नोगोराव ओह नोगोरनि फरायनायनि थासारि आरो गामिनि फरायनायनि थासारि बेयो आलादा मानो होनोब्ला नोगोराव नोगोरनि फरायसालि ओह बुंनो थाङोब्ला नोगोराव थानानै गोबां बेबायदिनो जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफ्राबो बै नोगोरबायदि ओनसोलाव थानानै ओह फरायबोदों आरो फरायनायनि बिसोरनि जे थासारि सुबिदा ओह बेफोरबायदि थासारिया मोजां आर गामियारि ओनसोलाव ओह फरायनायनि थासारिया ओह गोबां बेबायदिनो जेंना नुजाथिदों जेरै मास्टार गैया ओम फोरोंनायनि मोनसे ओह लिगेल आरो टाइम बेफोरबायदि थासारिया गैया बेबायदि थासारिया नुजाथिदों ओम बेबायदिनो जोंनि जों जेब्ला ओम थाखो जि बारो अब्ला जोङो थाखो जि बारनाय लोगो लोगो जोङो गामियारि थासारिनिफ्राय जोङो नोगोरारि थासारि एन नोगोरारिसिम जोङो जेनेबा आह फरायनो थाहैनो गोनां जादों आरो बै गोनां जानायनि जाहोन आरो बे जाहोनानो जादों ओह मानो होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव ओह बेबायदि ओह फरायनायनि मोनसे ओह थासारि बेयो गैया बे गैयैनि थाखायनो ओह नोगोरारि ओह गा ओनसोलफ्राव थांनानै जोंहा फरायहैनो गोनां जादों जोङो गामियारि ओनसोलनि ओह फरायसाफ्रा जोंनि ओह फरायनायाव जेंना नुजाथिदों ओह बेफोर जेंना नुजाथिनायफ्रानो जादों जोंनि ओह हान्थामेला आरो बायिदसिना ओह बेबायदिनो ओह लामा दालां बेबायदि थासारिया जोंनि ओह ओनसोलाव बेबायदि थासारिया ओह हामा बेखायनो जोंनि ओह गामियारि आरो नोगोरारि आरो फरायनायनि मोनसे फारागथि दङ होन्नानै आं बुंनो सानो मानोना नोगोरारि आरो गामियारि ओनसोलनि ओह साफ्रोमबो ओह फरायसाफ्रा ओह एखेया एखे अब्लाबो मोनसे थासारियावनो जेनेबा फरायहैनाय जायोखाय बेबायदिनो ओह एखे होन्नानै आं मिथियो बेबाय नोगोरारि आरो गामियारि फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे ओह आंनि गोनांथि बायदिब्ला गामियारि ओनसोलनि ओह फरायसाफोरजों लोगोसे नोगोरारि फरायसाफोरजों मोनसे ओह मोजां आरो बेबायदिनो दावगालांनाय मोनसे थासारियाव फैनो हादों होन्नानै आं मिथियो